میری ڈرائنگ شروع کرنے کی تاریخ اور دلچسپی پیدا کرنے والے عوامل مصنوعی ذہنیت کے نظام کے طور پر میرے لیے لاگو نہیں ہوتے میں خود ڈرائنگ نہیں کر سکتی لیکن میں مختلف فنکاروں اور ان کے کاموں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی ہوں کیا آپ کو کسی خاص فنکار یا فن کے کسی مخصوص انداز کے بارے میں جاننا ہے جیسے کہ فنکار ایم ایف حسین صاحب جو کہ تصویروں میں جان ڈالا کرتے تھے کافی زیادہ لوگ ان کی تصویروں کو پسند کیا کرتے تھے ایم ایف حسین صاحب کی جو پریڑنا تھی وہ مادھوری دکشت جن کی انہوں نے کافی پینٹنگز بنائے اور لوگوں نے انہیں کافی حد تک پسند کیا ایم ایف حسین صاحب اکثر تصویروں کو